مشہور مشہور شخصیات لوگوں اور عوام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یقیناً جب ان کا خیال آتا ہے تو اس طرح کی رازداری جیسے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں مشہور شخصیات کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عوام سے جڑی ہوئی ہوتی ہوتی ہے لیکن ان کی کچھ ایسی چیزیں بھی جو پرسنل جو ذاتی زندگی ہوتی ہے وہ عوام سے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے بھی نہیں کہ ذاتی زندگی ان کے سامنے آئے کیونکہ بسا اوقات ذاتی زندگی کے سامنے آنے سے ان کے ذہنی اور فکری آپ کو اثر پڑتا ہے اس لیے بسا اوقات مشہور شخصیات جب اپنی لائف کو اپنی زندگی کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی چھپی رہے یا ذاتی زندگی رازدار رہے کیونکہ اگر رازدار نہیں رہیں گے تو ان کے بہت ساری چیزوں کو اور سارے مسائل دیکھنے پڑ سکتے ہیں اور ان کے خیالات اور تجزیات میں ایک الگ قسم کا ویو ہوتا ہے جس سے ان کی ذہنی اور پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے مشہور شخصیات اکثر اپنی لائف کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی کو عوام پہ ظاہر